डांस केल्यार मानसीक स्थिती बरी जाता मन प्रसन्न जाता आनी लोक खूश रबतात तेमगेल बॉडी मुवमेंट जाता तर तेमकां आनी एक्टीव फील जाता तशें म्हण डांस तेमकां मानसीक प्रमाणे बी हेल्दी करता आनी तेमगेल बॉडी बी हेल्दी करता आनी तेम खूश रबता डांस करता आसतना तेमकां म्युजीक आवडटा आनी एक्टीव रावच्या आवडटा आनी तेमकां शरीर हॅप्पी उरता तर तेमी हॅपी उरता